तुमी गोवणे काम करतात न्ही बरें मागीर तुमगे दिसोड्या पगार कांय कितें फेती किंवा मिटरांनी कशें उरता काम मगे घर मुखार एक कम्पावण्ड वोल आसा ती बांदपा जाय लांबी म्हाका दिसता देडशीं किलोमिटर जातली देडशीं मिटर हय देडशीं मिटर आनी एक देड मिटरा वयर तरी हाय्ट येवपा जाय तेका

वुडचैन म्हणळ्यार सकयल्ली एक तीन ते चार लाय्नी म्हाका थाथीन लावच्यो पडटल्यो आनी मागीर दोन दोन मिटरांचेर तरी एक खांबो काडचो पडटलो ताचेर वयर थापयेन आनी मागीर वयलो पार्ट आसा तो उचिरी कुचेन लावपाचे

बरें म्हणटकच म्हणटच दोन दोन हय म्हणटकच दोन गोंवण्डे जाले आनी चार हॅल्पर अशे उरतले आं हां ओके हय ना तें आनी तुमका फेती लागची ना किंवा काम लागचे ना ते हांव चिरे ताशिल्ले तुमका रेडी दवरतां आमगे एकदम बरें चिरें हय हय अडेज हजार म्हणळ्यार दोनूय जावन गोंवण्डे आनी चारीय हय को कळ्ळें आनीक हय हां हां बरें हांव सांगतां बरें बरें बरें बरें